हम खुशी कुमारी बाजय छी सुखपुर गाँवसँ टोला अहाँके गौरीपुर भेल हम सुपौलसँ जाइबला छी शहर हमरा ओहिके दिक्कत होयए तऽ रेस्टूरेंटसँ के हम मछली चावल बनबाय रहल छी तऽ जल्दीसँ आबिके जाउ अपनेके लेल हमरा दिक्कत होयए हमरा कतहुँ जयबाक जरुरीए अहाँ जल्दीसँ करिऔ प्रयास जे घर तक पहुँच जाय दिक्कत भऽ रहलए ई दिक्कतके कारण हम नहि बनेलहुँ जे जल्दीसँ आबि जयतहुँ समयसँ लेकिन अहाँसभ बहुत देरी करैत छियै एना नहि होबाक चाही अहाँ जल्दीसँ आबिऔ लयके जे हमर काम भऽ जाय ई हमरा जेनायए टाइमसँ हमरा गाड़ी नहि छूटि जाय जे ई नहि हुअ ओ नहि हुअ दिक्कत भऽ जाय छै बहुत बादमे एहेन नहि हुअ समयसँ भऽ जाय आबि जाय टाइमसँ जे हमरा भऽ जेतय काम तऽ अपन काम कएकऽ हम चलि जेबय खायकऽ